हैलो अंजी केह् हाल ऐ आं आं आहो मड़ो में करना बी ऐहा घर दा बी तुसेंगी सनाई ही पूरी क्हानी आं आं आं अं आं ओह् ते थुआढ़ी गल्ल ठीक ऐ आं मिगी बी इयै निहां चाहिदा कोई साफ सुथरा होऐ मतलब इंया खराब नेईं होऐ आं होर ठीक ऐ बाऽ किन्ना पंदरां लक्खा आक्खा दे अं आं अच्छा भी इक्क कम्म करो आं इक्क मिटिंग फिक्स कराओ आं ओह्दे कन्नै करगे गल्ल ते उसगी आक्खगे थोह्ड़ा होई सकदा ते दे घट्ट अस लोकल गै न ते करो थोह्ड़ा घट्ट करो अच्छा मिटिंग फिक्स करना अच्छा ओह्बी कम्म ऐ अपना ते फ्री नेईं बी होऐ ते फ्री होना गै पौंदा बंदे तुस इक्क कम्म करो उसी कल्ल दपैह्री आस्तै बी आक्खी ओड़ो कन्नै ते कन्नै लंच दा उत्थें करी लैगे आक्खी ओड़ेओ केह् आक्खदे आं आक्खी ओड़ेओ इनेंगी सेही गै होना ठीक ऐ